नमस्ते नमस्ते और बताइए कमरे की क्या कमरे की क्या साइज़ है पहले बताइए तब तो बताएँ ठीक है

एक कमरा बनवाने में दो ढाई लाख रुपय खर्च होता है लेकिन आप कमरे में क्या क्या लगवाएँगे क्या क्या जो है इसमें रहेगा कैसे कैसे कितना डिजाइन रहेगा टाइल्स कौनसा रहेगा वो सब बताएँगी तभी तो हम बता पाएंगे अब महँगा तो है ही आज तो बालू दस हज़ार रुपया टाली है और सिमेंट इतना महँगा है पाँच सौ बोरी है और ईंटा भी चौदह हज़ार पंद्रह हज़ार टाली है तो बताइए महँगा नहीं रहेगा तो कैसे होएगा और आप समझिए कि ये मार्केट से पता लगा है कर लीजिए अगर महँगा होगा तो आप हमें बताईए हम तो हमेशा वही काम करते हैं तो कएसे बताएँ कि महँगा होए

देखिए मटेरीयल उसमें इतना ज़्यादा लगेगा तो उसमें डिजाइन वगैरह सब रहेगा टाइल्स भी महँगा वाला लगाएँगी सस्ता वाला लगावाएँगी सस्ता वाला लगवाएँगी तो ज़्यादा जल्दी खराब हो जाएगा और महँगा वाला लगवाएँगी तो अच्छा दिन चलेगा देखने में अच्छा भी लगेगा और दरवाज़ा वरवाज़ा वगैरह ये सब रहता है तो अच्छा डिजाइन का रहेगा सब अच्छा बढ़िया लगेगा देखने में लोग देखेंगे तो सोचेंगे यहाँ कौन बनाया है इतना अच्छा इतना सुंदर मकान और बढ़िया सा क्योंकि खिड़की रहेगी अलमारी रहेगी तार वगैरह सब रहेगा आपका जालीदार सब खिड़की रहेगी अच्छा लगेगा देखने में ना तो जब घ मकान का शोपीस बनवाएँगी तो उसमें पैसा तो लगना ही है

देखिए हम नहीं माँग रहे हैं हम केवल बता रहे हैं कि आप पता लगवा लीजिए और जगह से कि कितना पड़ेगा एक मकान में हमें आपको एक ओ उदाहरण दे रहे हैं बता रहे हैं किसी तरह से आपका पैसा इतना लग सकता है क्योंकि सामान आजकल बहुत महँगा है आजकल सामान